पंज त्रै दो ज्हार इक्की सत्त अट्ठ दो ज्हार बाई त्रै चार दो ज्हार बारां अट्ट अट्ठ दो ज्हार सतारां